हेलो भय्या मैं मुकेश बोल रहा हूँ मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर किया था पहले मैंने मेरा एड्रेस घर का डाल रखा था मेरा जो पहले वाला एड्रेस था वो था नाइन्टी फॉर ओल्ड लोको रोड रातानाडा जोधपुर लेकिन बाद में मैं वहाँ से मेरे फ्रेंड के यहाँ चला गया था तो इस लिए मेरे को अभी खाना भी वहीं चाहिए था इस लिए मैंने आप को कॉल किया है कि मेरा एड्रेस है जो उसको चेंज करना है तो मेरे पहले वाले एड्रेस को रिमूव करो ये न्यू एड्रेस ऐड कर दो अभी मेरे को ऑर्डर वहाँ चाहिए मेरा नया ओड्रे एड्रेस है फिफ्टीन गली नंबर सेवन नगर सी रोड जोधपुर तो अभी मेरे को ऑर्डर यहीं चाहिए पहले वाले एड्रेस पर नहीं इस पर ओडर करना है